ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण वृद्ध लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं जैसे उनका खान पान और इसके बाद में बहुत सारी बीमारियाँ हैं जैसे लकवा हो गया इनके कारण वृद्ध व्यक्ति बिस्तर पर पड़ जाते हैं जिनके कारण उनके परिवार जन उनकी सेवा देखभाल पूरी बिस्तर पर ही करते हैं खाट पर ही करते हैं उनका पेशाब उनका मल मूत्र सारी चीजे खाट पर होती और इसके बाद में उनका भोजन भी खाट पर ही होता है और इसके बाद में बहोत सारी जो भी चीजे हें सारे उनके खाट पर होती है और अनेक कारण हैं खान पान हो गया शरीर का देखभाल नहीं करना और इसके बाद में व्यवस्थित सुचारू रूप से कार्य न करना शराब वगैरह पीना बुढ़ापे में ये भी एक कारण है बिस्तर पर पड़ने का ऐसे अनेकों कारण हैं